मां मुम्बई में रहन्दी आहियां ऐं मूंखे हितां मुम्बई यूनीवर्सिटी पासे में पवन्दी आहे ऐं असांजे मुम्बई यूनीवर्सिटी में टिनि तरहनि जा अलॻि अलॻि फील्ड आहिनि जीअं त कौमर्स साईंस ऐं आर्टस कामर्स में ईंदा आहिनि जीअं त हिकु बी काम जो कोर्स बैंकुनि जा कोर्स ऐं एडी॒ तरह जाम कोर्स हून्दा आहिनि ऐं आर्टस में हून्दा आहिनि लौ जो कोर्स ऐं साईंसं में हून्दा आहिनि कम्प्यूटर इंजीनियर जो कोर्स डौक्टरी जा कोर्स अहिड़ी तरह जाम सारा कोर्सेस हून्दा आहिनि